असांजे उल्हासनगर जे शहर में उल्हास नदी जेका पहिरों त ॾाढी सुठे नमूने उन जो पाणी ॾाढो साफ़ु सुथिरो हूंदो हुओ पर हाणे कुझु वक़्त खां उन में ॾाढी गंदी केमीकल्स कारख़ाननि जो गंदो पाणी गॾो गॾु माण्हू जेको दरिया प्रवाहन जो जेको सामान रखनि था उहो बि उन में पनियुनि सूधो उछिले था वञनि चवण जो मतिलबु आहे त नदीअ में कंहिं बि प्रकार जी साफ़ु सफ़ाईअ जो बिल्कुलु ध्यानु ॾिनो ई नथो वञे त मछलियूं कीअं अचनि जीअं उहो अची माण्हुनि खे मछलियूं पकड़नि जी बि सुविधा मिले सहुलियत मिले या मछलियूं खे बि तरण लाइ या जीअण लाइ साफ़ु सुथिरो पाणी हूंदो ई न त मछलियूं त अचण जो सुवाल ई कोन्हे त इन करे इन नदीअ खे साफ़ु सुथिरे करण जी ॾाढी तमामु घणे पैमाने ते सुठे नमूने ज़ोर भरण जी ज़रूरत आ्हे जीअं नदीअ जो पाणी अॻे वांगुरु साफ़ु सुथिरो ऐं कोमल निर्मल थिए त नदीअ ते असां थोरी पूॼा बि करे सघूं ऐं नदीअ जो पाणी बि उपयोग में आणे सघूं बसि इहे ई असांजा वीचारु आहिनि जीअं नदी कारगरु साबित थिए जय झूलेलाल